بہار ایک تاریخی ثقافتی اور علمی ورثے کا حامل ریاست ہے اس کی تاریخ میں بہت سی اہم کامیابیاں اور سنگ مل شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک پر گہرا اثر ڈالا بہار کو قدیم زمانے سے ہی تعلیم اور دانش کا مرکز مانا جاتا ہے نالندہ اور وکرم شیلا یونیورسٹیاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں شمار کی جاتی ہے جہاں دنیا بھر سے طالب علم علم حاصل کرنے آتے ہیں آج بھی بہار سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے اعلیٰ تعلیم سول اور تحقیق کے میدان میں ملک اور دنیا کا نام روشن کیا پبلک کاز ریسرچ فاؤنڈیشن جیسے ارادوں نے عوامی فلاح شفافیت اور گورنس کے معاملات پر تحقیق کی اور عوام میں شعور پیدا کیا ایسے ارادے بہار میں سماجی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں بہار میں حالیہ رہائیوں میں سڑکوں پلوں اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے ذریعے انفراسٹرکچر میں نمایاں بہتری آئی ہے خاص طور پر دریاؤں پر بننے والے پل جیسے مہاتما گاندھی سیٹو ریاست کی معاشی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوئے نتیجہ بہار کی کامیابی صرف ماضی کی عزمت پر مبنی نہیں بلکہ موجودہ دور میں بھی مسلسل ترقی اور بہتری کا سفر جاری ہے یہ تمام کامیابیاں اور سنگ میل بہار کو ایک مضبوط باوقار اور ترقی پذیر ریاست کے طور پر پیش کرتے ہیں